ایک مشہور ویڈیو گیم ہے ایکس فوٹ نائٹ بے ترتیب مختلف زمینوں پر مشتمل ہوتا ہے اس میں کھلاڑی ایک جزیرے پر جا کر مختلف آئٹم جمع کرتے ہیں جیسے کہ ہتھیار سکنڈری آئٹم اور مختلف سرمایہ پہ ان آئٹم کا استعمال کرتے ہوئے وہ دوسرے کھلاڑیوں سے مقابلہ کرتے ہیں جو کہ واحد یا واحد یا ٹیموں کی شکل میں ہو سکتے ہیں یہ گیم بھی بناوٹیں کرنے کا مواقع دیتا ہے جس میں کھلاڑی اپنے آس پاس کے علاقوں پر بناوٹیں بنا سکتے ہیں اور دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ مشترکہ تجربہ کر سکتے ہیں یہ کھیل کھیلنے میں بڑا ہی دلچسپ ہے اور اسے کھیلنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے